हैल्लो नमस्ते मैम जी दुकाना उप्परा दा बोल्ला ने ओ भैन जी में समान पिछले म्हीने बी तुसेंगी आक्खेआ हा तुसें आक्खेआ हा समान खत्म होई गेआ थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते हून पुछनी आं दस्सो चलो है ते ओह् फिर तुस पैक करी ओड़ो ते में आईयै लेई जन्नी आं तोआड़े कोला दा ठीक ऐ दस्सो मीं आरतिक ऐ हां जी अच्छा आरतिक बी ऐ ते डिटोल दी डटोल दा बोतल बी है हां पाई ओड़ो ओह् केह्ड़ी आह्ली ऐ निक्की क बड्डी अच्छा बड्डी ऐ ठीक ऐ तुस पाई ओ़ड़ो ते पोच्चे अच्छा ओह् बड्डे न निक्के न अच्छा किन्नें आह्ले न अच्छा ठीक ऐ तुस इक पाई ओड़ो ठीक ऐ ते फिर समान लेई जन्नी आं आइयै ठीक ऐ हां जी पाी ओड़ो ठीक ऐ